जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो भाविका आहे ऐं मां हिकु सिंधी बुक्स स्टोर हुयो हुन मां हिकु बुक घुराई हुई पंहिंजे ॿार लाइ मुंहिंजो पुटु सैकेंड क्लास में आहे ॿी अघु ॿी क्लास में त उहो पढ़ंदो आहे त हुन खे तमामु शौक़ु आहे किताबु पढ़ण जो स्टोरी नई नई कहानियूं ॿुधण जो त मां हुन लाइ हिकु हिन भाईअ खां पुछियो हिकु भाउ असांजो जानकार आहे सुञातल भाई आहे हुन जो सिंधी बुक स्टोर नाले सां दुकानु आहे लाजपत नगर में त मां हुन खां पुछियो कि मूंखे किताब खपे त मूंखे हिकु किताब ॿुठ ॿुधायो जंहिंमें सुन सुठी सुठियूं ॿारनि लाइ कहानियूं हुजनि हुननि खे कुझु सिखण जो मिले हुननि खे मस्ती में घुमण में त सुठो सिखण लाइ मिले त हुन खे ॾाढो सुठो लॻो हुन में हिकु किताब में घटि में घटि पंजाहु कहा पंजाहु कहानी हुयूं त हुननि कहानियुनि में हर कहानी में नई सीख हुई नई सीख हुई हुन में नई नई शइ हुयूंं ऐं सुठो ऐं ॾाढो मज़ेदार हुयो ॾाढो फनी बि हुयो किथे किथे किथे किथे ॿारनि लाइ इमोशनल बि हुयो ऐं ॿारनि खे ॾाढी सिखण लाइ शयूं मिलियूं हुन मां त तव्हां खे बि जे बि सिंधी भावर भेनरनि खे उहो पंहिंजे ॿार लाइ किताब खपे कोई त मां हीअं रिकमैंड करे सघंदी आहियां सिंधी बुक स्टोर नाले सां लाजपत नगर में अथव त तव्हां हू वठी सघंदा आहियो ॾाढी सुठी किताबु आहे हू ॾाढी किताब बि सुठी आहे ऐं दुकान बि बि बि कोई तव्हां खे अगरि खपे किताबु तव्हां हुन जी दुकान ते वञी वठी सघंदा आहियो हुन दुकान ते ॾाढी सुठियूं सुठियूं किताबियूं आहिनि ऐं पढ़ण लाइ तव्हां जी स्टडी कोर्स जी बि ॾाढी सुठियूं किताब आहिनि त तव्हां हुतो वठी सघंदा आहियो जय झूलेलाल